हाँ नमस्ते दीदी

जी मैम मैम मैं सिलाई करती हूँ

मैं सभी प्रकार की सिलती हूँ ब्लाउज भी और कुर्ते भी आप जैसा सिलवाना चाहो पटियाला सिलवाना चाहो तो पटियाला सिलवा सकते हो प्लेन कुर्ती सिलवाना है तो प्लेन सिलवा सकते हो जैसे आप चाहो वैसे मैं सिलवा सील सकती हूँ दो सौ रुपए हैं उसका प्राइस सिंपल कुर्ते का ब्लाउज में सिंपल ब्लाउज है डेढ़ सौ रुपए का आप यदि डिजाइन वगैरह डलवाओगे तो वो ढाई सौ रुपए का है और जैसे और भी ब्लाउज़ों में डिजाइनें चल रही हैं अस्तियनों में चल रही हैं जैसा आप सिलवाओगे वैसा आपको सिल देंगे

जी कितने ब्लाउज सिलना आपके दो तीन ब्लाउज ठीक

हाँ

जी सिंपल ब्लाउज़ के हैं डेढ़ सौ रुपए और डिजाइन वाले और उसके हैं ढाई सौ रुपए तो मैं आपके लिए डिस्काउंट कर दे रही वैसे तो सिंपल वाले के हम दो सौ लेते हैं पर आप दो ब्लाउज़ सिलवाएँ तो आपके एक ब्लाउज़ में हम डिस्काउंट कर देते हैं सिंपल वाले में वो डेढ़ सौ रुपए का हो जाएगा और जो आप डिजाइन वगैरह सिलवाओगे उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है तो उसका हम ढाई सौ रुपए लेते हैं तो आप दोनों का मिला के चार सौ रुपए हो रहे हैं तो आप चार सौ रुपए कर सकते हो पेमेंट जी हमारा एड्रेस है सोहागपुर तिलक वार्ड मकान नंबर बारह है जी जी कॉल कर लेना और कि आप किसी से भी पूछोगे ना तो वो बता देगा कि ममता यादव का सिलाई सेंटर कहाँ है तो वो आपको बता देंगे हाँ जी ठीक और भी यदि आपको कई सिलवाना रहे या कभी भी किसी की वो करना रहे तो आप बे